दोसर बेर हम एकटा मोबाइल खरीदने छलहुॅं लेकिन ओ मोबाइल जे छल ओ बस छओ महिना मे खराब भऽ गेल आब बड़ पाइ मे खरीदने छलहुॅं तखन तखन तऽ ओ जे मोबाइल सभ छलै हँ ओकर सभके दामो बहुत छलै पहिने खरीदने छलहुॅं छओ महिना मे खराब भऽ गेल कतौ बनबो नहि कयल फेकऽ के पड़ल नहि किछु काज आयल ने आओर पाइयो बरबाद भऽ गेल हमर बड दुख भेल हमरा